ہیلو ہاں جی کون ہاں جی بولیے آپ کو کیا چاہیے اچھا جی بولیے کتنے چاہیے آپ کو

میم یہ تو ہماری یہاں سب سے مشہور ڈش ہے تو یہ آپ کو مل جائے گی پانچ سو تک کی مل جائے گی میم آپ کو پانچ سو کے پانچ سو کی آپ کو یہ ملے گی آدھا کلو

اچھا تو میم بتائیں آپ اپنا ایڈریس دے دیجیے مجھے اور پتہ ہے آپ کو کب چاہیے جی میم ہمارے پاس میٹھے میں بہت سارا سامان ہے جیسے کہ ہمارے پاس کھیر ہے اور حلوہ ہے حلوہ بھی کئی طرح کا ہے چنّے کا حلوہ سوجی کا حلوہ گاجر کا حلوہ اور میم ہمارے پاس گلاب جامن ہیں اور گاجر کا حلوہ میم آپ کو پانچ سو گرام ملے گا پانچ سو کا ہاں اوکے میم اور بتائیں آپ کو کیا جی میم ہمارے یہاں کی مشہور ڈش ہے قورمہ بریانی سب سے مشہور ہے یہ ہمارے یہاں

ہاں اوکے میم آپ بتا دیجیے کب چاہیے آپ کو اچھا آج ہی چاہیے آ کس ٹائم ہاں اوکے میم آپ آ جائیں گے ہاں جی میم آپ آپ آ جائیے اور لے جائیے آ اوکے میم ہم ریڈی کر کے رکھتے ہیں آپ اسے میم ہمارے یہاں مشہور ڈش اور میم ہمارے یہاں ہر ہر چیز ملتی ہے ہر ڈش ملتی ہے آپ آئیے تو صحیح ایک بار ہمارے یہاں ریسٹورینٹ پہ آ اوکے میم تھینک یو